हँ बढ़ खुब बढ़िऑं से होइ छै इलाज प्राईबेटोके इहाॅं इलाज होइ छै नहि इहाँ नहि रुपैआ फिरीमे फिरिएमे मतलब इलाजो होत सुइयो पड़त दवाइयो पड़त कोइ दिक्कत नहि छै सब चीजके

हँ हँ हँ बहुत ढङ्गके इलाज होइ जाइ छै

हँ

दश बजे से बारह बजे तक बैठै छथिन तऽ ओकर बाद फेर उठि जाइ छथिन तऽ फेन दू बजे बैठै छथिन हँ बहुत मदद करब आबै छियै तऽ बहुत आदमी के सुइया फ्रीमे दिलबाए दै छियै पानि चढ़बाए दै छियै जेनाकि जेकरा हँ तऽ हूँ होइ छै मतलब बहुत आदमी कमजोर रहै छै तऽ हुनका पानि चढ़बाए दै छियै बहुत आदमी कहलक हमरा खोखी होइ छै बोखार लगै छै फिरिएमे अपना दबाइ देलबाए देलहुॅं हँ तऽ मरजेन्सियो